उन्नीस सौ नब्बे चौदह सौ पैंतालिस दस हज़ार नौ सौ नब्बे पच्चीस हज़ार पाँच सौ पचपन सत्तावन हज़ार सात सौ पच्चीस